असांजो गुजरात राज्य रंग बिरंगो राज्य आहे हर साल कुझु न कुझु त्योहार लॻा ई पिया हूंदा आहिनि जंहिं जे करे पर्यटक पिणि अट्रेक्टिव थींदा आहिनि जेके अची करे ॾाढो मज़ो माणींदा आहिनि ईअं न त ॿियनि जो त्योहार समुझी पंहिंजो त्योहार समुझी करे रंग में रंगिजी वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ घणई अहिड़ियूं एक्टिविटीज़ आहिनि जंहिं में हू पंहिंजो पाण खे मशगूल करे सघनि था जीअं त एडवेंचर कैम्पस आहिनि असांजे अंदरि उन में हर टाइप जा एडवेंचर करे सघनि था पाण बि पिणि ॿार बि उन खां पोइ व्हाइट कच्छ जो जेको डेजर्ट जो जेको मेलो लॻंदो आहे असां वटि कच्छ रण उत्सव उन में जीअं आहे घणे एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि पैराग्लाइडिंग हूंदी आहे हॉट एअर बलून जी बि एक्टिविटी हूंदी आहे प्लस उन में उन जे पासे खां ई हिकिड़ी सफ़ारी हूंदी आहे जेका सॼे उन में जंगल में घुमाईंदी आहे हुननि खे ऐं उते जूं जेके कच्छ जूं जेके गांव वारियूं जेके लेडीज़ आहिनि असां उन्हनि खां भर्थ जो कमु हथ जो कमु पिणि सिखी सघंदा आहियूं